हमारा देश जो है प्रधान कृषि प्रधान देश होने की वजह से हमारे देश में कृषि अ कृषि विका अ कृषि अ कृषि निवेश जो होता है वो वो हमारे देश के इकोनामिक में ज़्यादा अहम हिस्सा माना जाता है अगर हम कृषि कृषि का विकास करेंगे तो निजी उपकरणों को आधुनिक उपकरणों को उपकरणों का सहारा ले लेना चाहिए आधुनिक उपकरणों का विकास हुआ है उनका उपयोग करना चाहिए एक कृषि किसानों को नई खेती के बारे में उनके उर्वरकता के बारे में उनको जागृत करना चाहिए चाहिए खाद के बारे में जागृत करना चाहिए कौन सी फसल कब उगानी चाहिए कब नहीं ये सब उनको जागृत करना करने से कृषि उद्योग उद्योग ज्यादा विकसित होगा और कृषि उद्योग विकसित होगा तो वो आर्थिक विकास में आप सरकार की मदद करेगा और आर्थिक विकास कृषि जितना ही जितना ही उसको बढ़ावा दिया जाएगा वो उतना ही ज्यादा उत्पन्नित होगा किसान किसान को किसान को चाहिए कि किसान को आप सरकार द्वारा जो है सरकार द्वारा जो जो नई टेक्नोलॉजी जो आई है नए नए खाद्य नियम नए नए जो भी हैं उन सब के बारे में किसानों को जागृत कीजिए और उनको बताइए उनको उनकी खेती के बारे में मैं वो कौन सी कब फसल उगा सकते हैं गर्मी में कौन सी फसल उगा सकते हैं ठंडी में कौन सी फसल उगा सकते हैं उनकी मिट्टी की उर्वरता कितनी है ये सब किसानों को सरकार सरकार सरकार द्वारा उनको उनको जागृत करना चाहिए जिसकी वजह से वो सही ढंग से सही ढंग से उर्वरता कर पाएँगे सही ढंग से कृषि कर पाएँगे और कृषि जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छी देश का आर्थिक विकास अ अच्छा होगा किसानों के लिए भी अच्छा होगा और पर्यटन पर्यटन आपका अ जितना अ आपका पर्यटन जैसे आपके शहर में जो भी स्थल हैं जैसे विंध्याचल स्थल हुआ एलाहाबाद है काशी है लखनऊ है कानपुर है इन सब जगहों पर जो भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं इनको आप अ डेवलप कीजिए इनके डेवलपमेंट में आप खर्च कीजिए वहाँ पर साफ सफाई रखवाइए पर्यटन का रुझान करवाइए आप पर्यटन के लिए एडवर्टाइज कर सकते हैं पर्यटन आपका जितना मजबूत होता जाएगा लोग बाहर से आपके यहाँ पर्यटन करने आएँगे तो वो देखेंगे कि हमारे देश में हमारे राज्य में क्या है क्या नहीं है वो समझेंगे यहाँ पर वो घूमने के लिए वो हर पर्यटन अगर राज्य में सफाई स्वास्थ्य और सफाई वगैरह रहेगा स्वास्थ्य की सुविधा रहेगी तो जाहिर सी बात है पर्यटन भी आपका अच्छा होता जाएगा और उससे पर्यटन अच्छा होने से राज्य के राज्य में और भी विकास होने रहेंगे रोड मैप अच्छा बनेगा अ और जो आपका डेवलपमेंट विकास ढांचा जो ढांचा अ ढांचा वो भी अच्छा बनता जाएगा और खाद खाद्य सुरक्षा के लिए